ریاستی نقل وحمل کے معیار مختلف فیکٹرس پر منحصر ہوتا ہے جیسے کہ روزمرہ کی زندگی سیاسی ماحول اقتصادی حالات اور ترقی پسندی کے امکانات بھارت میں سفر کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے مختلف انتہائی اور منتظم اسٹیپس اور طریقے شروع کیے ہیں جس میں یہ شامل ہیں بہتر انفراسٹکچر بہتر سڑکیں ریلوے نیٹورک کی توسیع اور عوام کو معیار سہولت فراہم کرنے کے لیے ترقی یافتہ ٹرانسپورٹ سہولتوں کی توسیع آخرکار سفر کے معیار کو سستا یا مہنگا بنانے والے فیکٹرس مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے بھاری فیس ادا کرنا سستا محسوس ہوتا ہے جبکہ دوسروں کے لیے یہ مہنگا ہوتا ہے بھارت میں ایسے مختلف ترقی پسند کے ذریعے موجود ہیں جو سفر کو معیار اور سستا بناتے ہیں مثلاً میٹرو اوبر اولا اور بائک شیئرنگ سروسیز لیکن کچھ علاقوں میں سفر معیار معمولات نہیں ہوتا اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے بازار میں منتظر رہتی ہے اس لیے کچھ لوگ سفر کو سستا محسوس کرتے ہیں جبکہ دوسرے اسے مہنگا سمجھتے ہیں اس لیے کہنا مشکل ہے کہ کیا بھارت میں سفر سستا ہے یا نہیں کیوںکہ یہ عوام کے مختلف پسندیدگیوں اور مالی حالات پر منحصر ہوتا ہے